तीं फुलां आनी फळां पळोवन जिवाक खूब खोस भोगता तें पळोवन दिसता की म्हाज्या कश्टाचें फळ आयलें तशेंच तीं जीं झाडां हांवें रोंयल्ली तांकां जेन्ना फळां लागतात म्हज्या मनाक एक प्रश्न येता की हांव ती केन्ना तोडून खातलों तशेंच तीं फुलां जीं फुलतात तांकां पळोवन मन खूब खुशाल जाता ते फुलाची सोबीतकाय म्हज्या घराची सोबीतकाय वाडयतात तशेंच वखदी झाडां लायलीं ती वखदी झाडां म्हाका केन्ना दुयेंत आसले जाल्यार ती बऱ्याक पडटा